नोंथाङा जोंनो नोंथांनि जि दानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना

आंथ' जि दानाया दाबायानो थायो आङो दासिमबोहालागै आं दाबाय दङ दायो आङो इन्दि सि दागासिनो इन्दि दाखांनानै आङो बेलेग बेलेगबो दागोन जायना बोथोरजों लोगो लानानैबो दायो जोंना दा बैसागोफोराव जोङो ओह दख'ना जि जोंनो नांगौ जायो गामसा आर'नाइ बेफोरखौबो आं दायो उम दायो आङो इन्दि जि जोमनायबो दादोंमोन जोमनायखौ हाबाय हानानै दायो आङो मोदोमाव लानाय फास्रा दागासिनो दङ आगर एरनानै जोङो जि दानानैनो माखासे आंनि नांगौ मुवाफोरखौ आं लाइयो बा आं गथ'फोर फरायनायनि थाखाय आङो जिखौ दानानै गांसे गांनै फाननानै आङो नखरनि माखासे खरसाखौ दिहुनो जि दानायावथ' जोङो गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो फार्स्टआवनो जेनेबा जों जि दाबाथाय बा जोङो दख'ना लांगा दाबाथाय जोङो गिदिर गोलाव दानो गोनां जायो बेखौ जोङो माखासे खरसा जायो खरसा मानि मा खुन्दुंआबो जेनेबा जोङो दख'ना नालाय बुरजा नांगौ जायो फैसाफोरखौ एसे बुरजा नांगौ जायो ओमफ्राय आगर लाबाथाय आगरनि माखासे ओह मुवा बेसाद बायनो गोनां जायो आगर थिखांनायाव जोङो गनसि गन बुरजा नांबाय बा गनसि गैयाबा जोङो दाजि गालि जोङो गुनादार ओंखारदों बे गुनादारखौबो जों बाहायो बेनिफ्राय जोङो गामसा दाबालाय जोङो आगर सागरबो जों एरो आगरबो एरना होनाय जायो दानायाथ' हौवाफोरनि गामसाबाबो आगर गोनांआनो सलियो नालाय बेनिफ्राय आगर एरना होनाय जायो ओमफ्राय बे मोदोमाव लानाय फास्राफोरखौबो जोङो बायदि बायला दिजाइन होनानै जोङो समायना नुनाय खालामनानै जोङो फानहरो ओह मेख्ला दख'नाबो जों दायो माखासे जों गामिफोराव न'आव थाबायथाय जोंहा मेख्ला दख'नानि गोनांथि जायो बेखौबो जों दायो दानानै फानहरो आङो बिनिफ्राय आरो आर'नाइखौबो दायो गेजेर गेजेर थेवबाबो आं एसे खम दायो आरो आर'नाइखौ आङो बांसिन इन्दि जिखौनो दानाय जायो आरो ना इन्दि जिखौनो आङो जोमनायबो दायो फिसाबो दायो गिदिरबो दायो हौवाफोर जोमनाय बेलेग हिन्जावफोरनियाव बेलेग ओमफ्राय मोदोमाव लाग्रा बेलेग बेबायदिनो बायदि बायदि दङो दायो आरो ना जिखौ